हमारे भारत में अब पहले नहीं इतना सुविधा थी अब हमारे भारत में इतनी अच्छी सुविधा हो गई है हॉस्पिटल में जैसे पहले पेसेंट आते थे तो उसमें नर्स नहीं थी देखभाल करने के लिए और नहीं थे सब जिससे जितने कंप्यूटर सब लैब में कोई जैसे सुविधा नहीं थी उसमें अब अच्छी खासी सुविधा हो गई है अब तो पेसेंट अगर बीमार है तुरंत जाए लेके तुरंत डॉक्टर नर्स व्हील चेयर्स सब कुछ सुविधा हो गई है पहले जैसे इतना बीमार रहते थे कोई देखने आ जाए आदमी की मृत्यु हो जाती थी इतना देखभाल नहीं होता था लेकिन अब इतना सुविधा हो गई है दिन रात हमेशा लगे रहते हैं जैसे कभी कुछ डर लगते थे वो जितना नर्स रहती हैं सिस्टर सब हमेशा देखरेख करने के लिए हमेसा जैसे लगी रहती हैं और डॉक्टर भी टाइम टाइम से आते हैं जैसे चेक करते हैं हमेसा और चेक कर लेते हैं डॉक्टर तो पेशेंट भी सही रहते हैं पहले नहीं सही थे इतना पहले डॉक्टर से टाइम से आते थे सिर्फ आधे घंटे के लिए सब पेशेंट को बहुत जल्दी जल्दी देखकर फिर चले जाते थे वह देख के फिर चले जाते थे अब तो हैं हमेशा चौबीस घंटा रात दिन लगे रहते हैं नर्स कि जैसे पेशेंट आया है उसे कुछ दिक्कत नहीं हुई बीपी हाई होता है लो होता है किसी कि सांस फूलने लगती हैं किसी के कुछ भी दर्द करने लगता है तो नर्स रहती हैं तो हमेशा देखभाल करती रहती हैं और पहले तो इतना ही सुविधा नहीं था पहले इतना था कि सिर्फ दिन में देखते थे और शाम को देखते ही नहीं थे अब तो दिन में सुविधा है और साफ सफाई भी अच्छी रहती है डॉक्टरी में हर एक सुविधा रहती है तो दाई भी लगती रहीं है हमेशा लगती रहती है हमेशा साफ सफाई होता रहता है डॉक्टरी में दो बार सफाईयाँ होती रहती है पूछ ताछ डर लगा रहता है हमेशा ही हमेशा सब कुछ जैसे वहाँ पर डॉक्टरी में ऐसा सब सिस्टम बहुत अच्छा हो गया हमारे देश में भारतीय देश में इतना अच्छा सिस्टम हो गया है डॉक्टरी में हमेशा जैसे सुविधा ही रहता है डॉक्टर हमेशा अवलेबल रहते हैं सुई दवा टाइम टाइम से पूछते रहते हैं दवा खाई कि नहीं खाई पानी पी की नहीं पी हर एक चीज में उसमें जैसे देखरेख खाने पीने के बारे में सब कुछ डॉक्टर ही बताते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है सब कुछ एकदम ठीक ठाक जैसे रहना चाहिए डॉक्टर और जो नर्स रहती हैं वो भी टाइम टाइम से पूछती रहती हैं दवा खाई कि नहीं खाई ये सब चीज जैसे हमेशा पूछती रहती हैं टाइम टाइम से ताकि मरीज जो है जल्दी ठीक हो जाए पेशेंट नहीं तो बहुत झेलना पड़ता था पहले अब नहीं इतना झेलना पड़ता है अब डॉक्टर लोग खुद ही हमेशा कंप्यूटर जैसे लगा के रखे हैं कैमरा लगाएँ हैं कि देखरेख हो रहा है कि नहीं पेसेंट का ऐसे सब देखते रहते हैं वहाँ बैठे बैठे कि मेरा पेसेंट अच्छा है कि नहीं मेरे डॉक्टरी का ताकि अच्छा नाम हो खराब ना हो ऐसा डॉक्टर लोग करते हैं पहले ऐसा नहीं इतना सिस्टम था पहले कैमरा नहीं थी पेसेंट के जैसे देखरेख नहीं कर पाते थे लोग तो डॉक्टर देख नहीं पाते थे अब तो कैमरा लगा है अपने पास से कैमरा लगा कर बैठे हैं सीसी कैमरा देख रहे थे मेरा पेसेंट अच्छा है कि नहीं अच्छा है सही चल रहा है कि नहीं सही चल रहा है देखरेख अच्छा हो रहा है की नहीं अच्छा हो रहा दाई अच्छा साफ सफाई कर रहीं है कि नहीं कर रही हैं ऐसा सब कुछ वहाँ पर ओके सब कुछ करके रखे हैं सब